बैतुल ज़िले में भी बहुत सारे कुछ स्थानीय आउटलेट और मीडिया जैसे कि हम बात करें तो नव भारत नव भारत एक ऐसी समाचार पत्रिका है जो कि पूरे बैतुल में प्रचलित है जो कि क्या करता है कि पूरी बैतुल की ख़बर रखता है और लोगों तक पहुँचाता और लोगों को जागरूक करता है तो यह एक मीडिया का सबसे अच्छा माध्यम है इसके अलावा हमारे पास दैनिक भास्कर यह एक ऐसा समाचार पात पत्र है जिस जो कि नवभारत की तरह ही सभी के घरों में आपको प्रायः मिल जाएगा हमारे बैतुल में दैनिक भास्कर को कि उसी प्रकार से पढ़ा जाता है जैसे कि रोज़ हम लोग घलों में दूध लेते ठीक उसी प्रकार से दैनिक भास्कर भी लेते ही लेते हैं क्योंकि कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है समाचार पत्र पढ़ने की कि वह बिना समाचार पत्र को पढ़े कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते तो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है मीडिया हमारे जीवन में और यह भी है भी और इससे हमें अपने आस पास की जुड़ी हुई जानकारी मिल जाती है नवभारत की बात करें तो यह हमारे बैतुल में किस जगह पर कौनसी घतना हुई कहाँ पर कौन किस चीज़ की शुरुआत होने वाली है कोई राजनेता कहाँ पर क्या करने वाला है कहाँ पर नए स्कूल खुल रहें हैं कोई नई योजना लागू हो रही है ये सारी जानकारी हमें इनके माध्यम से मिलती है यह हमें यहाँ के आस पास की तो हमें क्या होता है कि अगर हम न्यूज़ देखें अगर हम टी वी में न्यूज़ देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारे चैनल होते हैं लेकिन वह क्या करते हैं मुख्यतः बड़ी ख़बरों पर अपनी नज़र बनाकर रखते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ होती है इम्पोर्टेन्ट्स होती है उस पर अब नज़र रखते हैं और हमको वह बताते हैं लेकिन हमारे लिए हमारे आस पास की छोटी ख़बरें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं तो यह सब हमें इन समाचार पत्रों के माध्यम से जानने को मिलती है तो यह हमें सारी जानकारी देते हैं इसके अलावा इनकी मदद से हम अपने आस पास के बारे में बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त कर पाते हैं और मीडिया पर ज़्यादा दिन ध्यान देने की हमको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती हम समाचार पत्र पढ़ लो तो उसी के माध्यम से हमें सारी कवरेज मिल जाती है तो हम ख़ुद से कहीं पर भी जाकर कोई भी कवरेज नहीं देखते हैं